دہلى ميں كاروبار اس طرح ميں ہم ڈھل سكتے ہيں اس كے بازار و معيشت ميں ہونے والى تبديليوں كے مطابق اس طرح ہم ڈھل سكتے ہيں كہ وہاں كے كاروبار كو كاروبار جو ہو رہے ہيں اس كو ہم ديكھيں گے كہ يہ بندہ جو ہے ماركيٹ سے سامان كہاں سے لاتا ہے كيسے اس كا فروخت كرتا ہے اور كون كون لوگ ليتے ہيں كون كون سى پروڈكٹیوٹی ملتى ہے یہاں وہاں بازار ميں تو اس طرح سے ہم وہاں اس ماركيٹ ميں ڈھل سكتے ہيں